हा मां अलॻि अलॻि नमूने जूं अलॻि अलॻि तरीक़े जूं मां सिलायूं कंदी रहंदी आहियां ऐं अलॻि अलॻि तकनीकूं अपनाईंदी रहंदी आहियां जीअं मां इलाही बार पारंपरिक ड्रेसूं ठाहियूं आहिनि जेके वॾे वॾे सीरियलनि में ॾिसूं था वॾी वॾी पिच्चरुनि में पारंपरिक ड्रेसिस ॾिसूं था उन्हनि खे ठाहिण जी कोशिश कंदी आहियां भले मुंहिंजो कपिड़ो ख़राबु थिए या मूंखे टाइम लॻे पर मां ठाहिण जी ॾाढी कोशिश कंदी रहंदी आयां जीअं वॾी वॾी फिल्मुनि में वॾी वॾी हीरोइनूं जहिड़े हिसाब सां पाइनि थियूं उहे ठाहिण जी मां ॾाढी कोशिश कई आहे जीअं मुंहिंजो हथ बि साफ़ु थिए ऐं मां नवां नवां पेटन बि सिखां हुनजे लाइ भले मुंहिंजो कपिड़ो वेस्ट वेंदो आहे टाइम वेस्ट वेंदो आहे पर मूंखे हुन सां कुझु बि फ़र्क़ु न पवंदो आहे छाकाणि त मूंखे हिन कम में रुचि आहे ऐं उहो मां सिखणु थी चाहियां उहो सिखी करे मां हुन में अॻियां वधण बि चाहियां थी छा जे लाइ त मां उहो कम में ॾाढी माहिर थियणु चाहियां थी पर पारंपरिक ड्रेस ठाहिण सवली नाहे इनकरे हुन में मूंखे ॾाढो टाइम लॻंदो आहे छाकाणि त मां उहो ठाहिण जी कोशिश करण में एतिरी मश्गूल थी वेंदी आहियां कि मूंखे ख़बर ई न पवंदी आहे त हिन में ॿ टे दफ़ा मुंहिंजो कुझु बिगिड़ी बि चुकियो आहे ऐं ॿ टे दफ़ा ॾाढो सुठो बि ठहियो आहे पर मां पारंपरिक ड्रेस ठाहिण जी कोशिश ॾाढी कंदी आहियां ऐं हुन में माहिर थियण जी कोशिश बि कयां थी छाकाणि त मूंखे इहो ॾाढो ई पसंदि आहे इनकरे मूंखे पारंपरिक ड्रेस ठाहिण जे लाइ उत्साह मिलंदो आहे नयूं नयूं पिच्चरूं झूने झूने टाइप जा अलॻि अलॻि कपिड़ा खणी ईंदी आहियां ऐं अलॻि अलॻि जेके बि मूंखे साड़ियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि मां नयूं नयूं साड़ियूं ऐं उहे ॾिसी करे हुननि खे ठाहिण जी कोशिश कंदी आहियां ऐं उन्हनि में अलॻि अलॻि परंपरा जीअं कांजीवरम साड़ीअ मां अलॻि ठाहिण जो बनारसी साड़ीअ मां अलॻि ठाहिणो सिल्क मां अलॻि ठाहिण जो इहो सभु कोशिश करणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं उहा कोशिश मां आहे दिन कंदी रहंदी आहियां जंहिं जी वजह सां मां ॾाढी ख़ुशि थींदी रहंदी आहियां ऐं इहो कमु मूंखे ॾाढो पसंदि बि आहे